ثقافتی صدمے کا سامنا سفر کے دوران ایک عام تجربہ ہوتا ہے خاص طور پر جب کوئی فرد ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں کی زبان رسم و رواج اور طرز زندگی اس کے اپنے ملک یا ثقافت سے بالکل مختلف ہو میرے اپنے ذاتی تجربات نہیں ہیں مگر میں نے متعدد افراد کے تجربات سے سیکھا ہے اور اس پر تحقیق کی ہے یہ موضوع دلچسپ ہے کیونکہ یہ نہ صرف سفر کے دوران ہماری سمجھ اور برداشت کو وسیع کرتا ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر طور پر جاننے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے ثقافتی صدمہ عموماً چار مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے ہنی مون فرسٹریشن ایڈجسٹمینٹ اور اڈیپٹیشن ہنی مون مرحلہ جب آپ کسی نئے ملک میں پہنچتے ہیں تو ابتدائی طور پر آپ اس کی نئی اور منفرد ثقافت سے متاثر ہوتے ہیں ہر چیز دلچسپ لگتی ہے جیسے کہ مختلف کھانیں خوبصورت مناظر اور نئے لوگوں سے ملاقات اس مرحلہ میں آپ نئی چیزوں کو سراہتے ہیں اور ہر لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں لیکن یہ مرحلہ عموماً مختصر ہوتا ہے اور جلد ہی اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے فرسٹریشن مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ثقافتی صدمہ واقعی محسوس ہوتا ہے زبان کی رکاوٹیں غیر مانوس رسم و رواج اور نئے ماحول کی پیچیدگیاں آپ کو مایوس کر سکتی ہیں یہ وہ نہیں وقت ہوتا جب آپ کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے اور آپ کی ابتدائی خوشی مایوسی میں بدل سکتی ہے بہت سے لوگ اس مرحلے میں پریشانیاں یا افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نئے ماحول سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے مثال کے طور پر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں مختلف لگ سکتی ہیں یا آپ کو وہاں کے لوگوں کے بات کرنے کے طریقے سے مسائل ہو سکتے ہیں ایڈجسٹمینٹ مرحلہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب آپ آہستہ آہستہ نئی ثقافت کو سمجھنے لگتے ہیں اور اس اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی زبان کے بنیادی الفاظ سیکھنے لگتے ہیں مقامی لوگوں کے رسم و رواج کو سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت میں بہتری محسوس کرتے ہیں اس مرحلے میں آپ کو کچھ حد تک راحت محسوس ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس نئے ماحول میں زندگی گزار سکتے ہیں اڈیپٹیشن مرحلہ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جب آپ پوری طرح سے نئے ماحول کے مطابق ہو جاتے ہیں اب آپ نئے معاشرے کے ایک حصہ بن چکے ہوتے ہیں اور آپ کو وہاں وہاں کے لوگوں زبان اور ثقافت سے محبت ہو جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے خود کو اس نئے ماحول میں ضم کر لیا ہے اور اب آپ اپنی زندگی میں دوبارہ خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں ثقافتی صدمے کو سنبھالنے کے لیے کچھ اہم نکات ہیں جو آپ کے سفر کو زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں کھلے ذہن سے کام لیں جب آپ نئی جگہوں پر جاتے ہیں تو اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور مختلف تجربات کا خیر مقدم کریں یہ آپ کو نئی ثقافت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کرے گا صبر کریں ایڈجسٹمینٹ میں وقت لگتا ہے لہٰذا صبر رکھیں اور اپنے آپ کو وقت دیں کہ آپ نئے ماحول کو سمجھ سکیں مقامی لوگوں سے بات چیت کریں مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان سے سیکھیں یہ نہ صرف آپ کے تجربے کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کو نئی جگہ پر دوست بنانے کا موقع بھی ملے گا اپنے وطن کی یادیں زندہ رکھیں اپنے وطن کی یادیں زندہ رکھیں جیسے کہ اپنے خاندان سے رابطہ برقرار رکھیں یا اپنے ملک کی روایتی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں یہ آپ کو گھر کی کمی محسوس ہونے سے بچا سکتا ہے اپنے تجربات کا اشتراک کریں اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ نہ صرف آپ کے لیے ایک راحت کا باعث ہوگا بلکہ آپ کے دوستوں اور خاندان والوں کے لیے بھی معلوماتی ثابت ہو سکتا ہے سفر کے دوران ثقافتی صدمہ ایک عام تجربہ ہے لیکن اسے مثبت انداز میں دیکھنا ضروری ہے یہ ہمیں نہ صرف مختلف ثقافتوں کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے بلکہ ہمارے اندر کی قوت برداشت کو سیکھنے کی صلاحیت کو بھی مضبوط کرتا ہے